हरिओम हा असांजो पंहिंजो ग्रुप आहे सॼो उनमें असां सिखंदा बि आहियूं त जेके थोरा नंढा नंढा ॿार ईंदा आहिनि उन्हनि खे सेखारींदा बि आहियूं बाक़ी मज़ो जाम ईंदो आहे असांखे तरण में ऐं हिकु भेरो हा मां बुॾी वई हुयमि हिकु बार हेठि पाणी में फिसलजी वई हुयमि मूंखे हथु पकिड़े वरितो हुयो मुंहिंजो पर हाणे ध्यानु ॾींदी आहियां ॿियनि खे बि सिखाईंदी आहियां की पाणी में फिसलणु हूंदो आहे त ध्यानु कयो थोरो घणो पाणी में फिसलनि थो थिए न त हुन में तिरकी पऊं तव्हां पर असां पाण में ग्रुप बि हाणे हिक ॿिए जा हथु पकिड़े करे अंदरु वेंदा आहियूं जीअं फिसलनि जेॾी फिसलनि हुजे हुन जे हिसाब सां बाक़ी ईअं कोई प्रॉब्लम न ईंदी आहे असांखे असां पाणी में बुढुक बि लॻाईंदा आहियूं मज़ो बि ईंदो आहे वधीक उहो न कंदा आहियूं असां बाक़ी तरण में कीअं हथु वथु फेराए फेलाईंदा मज़ो ईंदो आहे तरण में असां हली वेंदा आहियूं हुते तरण जे करे असां अकेला अकेला बि केॾीमहिल हली वेंदा आहियूं हिन वांदो काने प्रॉब्लम न ईंदी आहे ईअं पर हाणे फिस बारिश जे मौसम में असां केॾीमहिल बारिश त पए तिरकी था पऊं ध्यानु ॾींदा आहियूं हेठि फिसलजी न वञे इहे न थी वञे उहा असांखे जाम ध्यानु ॾियणो पवंदो ॿारनि खे बि सम्झाईंदा आहियूं असांखे थोरा हथु ईअं कयो हूअ कयो जीअं बारिश जे टाइम ते थोरो ध्यानु ॾियो बारिश जे टाइम ते फिसलनि वधारे हूंदी आहे ना इनजे करे हरिओम